भारतान ह्या वर्सा नॅशनल एडूकेशन पोलिसी लायली पण ती गोंयानूय लायली पॅरंटसांक आनी भुरग्यांक तें कितें तें कांयच कळ्ळे ना सगल्यांच्या मनान तेच्या बद्दल एक डावट आसा गोंयान राष्ट्रीय खेळ जावपाचे आसा बायलांची फुटबॉल अंडर नायटीन हि गोंयात जाली वर्ल्ड कप गोंयात जाले दर वर्सा गोंयांत इफ्फी जाता